जैसे कि पहिले रहलैए तऽ पहिले लोक कलमसँ पेन्सिलसँ लिखैत रहलैय ककरो किछु भेजैके रहलैए तऽ कलम पेन्सिलसँ लिखके भेजैत रहलैए भेजैत रहलै आब तऽ अइसन समय चलि गेल है कि कहै छै कि की कहै छै आब तऽ आदमी मोबाइल हय लैपटॉप हय अहिसँ लिखिके भेज दै छै लेकिन हाँ फिर भी कोनो कोनो अइसन आदमी हय जकरा मोबाइल लैपटॉप नहि चलाबै आबै छै तऽ ओ की करै छै से अपना पेनके कागजेसँ लिखिके अपना की करै छै से भेज दय छै जे ककरो नम्बर देबैके हय ककरो भेजहिके हय कि हम नहि आबि सकै छी कि हम फल्ला आदमीके ई मेसेज भेज दौ तऽ उ कि केलक से पेनके पेन्सिलसँ लिखिके कि कैलक से भेज देलक तऽ भेज देलक तऽ उ आदमी ले लेलेक आओर ई कि पढ़ल लिखल आदमी हय तऽ उ अपना की केलक से लैपटॉप हय मोबाइल हय अय सभसँ लिखके तऽ कि केलक से भेज देलक कोइ मेसेज कहुँ जाबेके रहलक तऽ ओहि मोबाइलेसँ लैपटॉपे से मेसेज भेज देलक आओर हियाँ हय तऽ कि करै छै से कोनो हय तऽ पढ़ले नहि हय तऽ कोनो पढ़ल हय तऽ कहीं जाउ तऽ कहत कि से हमरा फुरसते नहि हय टाइमे नहि हय टाइम फुरसत नहि हय तऽ नहि पढ़ल हय तऽ लोगके कहलक से दसगोके निहौरा कैलक तऽ एगो कोनो कियो कहलक से कहलक लाउ हम लिखि दय छी तऽ कलमेसँ पेन्सिलेसँ कि केलक से लिखि देलक तऽ उ मेसेज जहाँ भेजैके रहलक उ मैसेज भेजै देलक आओर पढ़ल लिखल आदमी हय तऽ ई कयलक बैठल रहलक बैठल रहलक अपना कम्प्यूटर हय मोबाइल हय वहीसँ की कयलक से अपना लिखके तऽ भेजलक तऽ पहिले ई सब सिस्टम नहि रहलै लेकिन हाँ आब ई सब सिस्टम हो गेलै तऽ बहुते आदमीके सुविधा होलै बहुते सुविधा होलै हऽ तऽ आदमी चाहै छै कि हऽ हमरो बाल बच्चा रहतै हमरो बाल बच्चा पढ़त लिखत कि मोबाइलके लैपटॉप ई सब चला सकैए कि कलम पेनके यूज भी तऽ नहि करऽ सकै तऽ वही है कि अभी पेन हय कलम हय तऽ आदमी पेन कलमसँ जादा लेपटॉप हय मोबाइल हय यही सबके यूज जादा करै